असां जे उल्हासनगर में थाणे सरकार न्यूज़ उल्हास लाइन बुलेटिन कोणार्क न्यूज़ हिकु शूट ॿियनि न्यूज़ चैनल आहिनि जंहिंसा असां लोकली न्यूज़ ॿुधी था सघूं ॿियो ही सॼे थाणे डिस्ट्रिक में बि फहिलियल आहिनि जंहिं सां असां खे थाणे ई बि जानकारी मिले थी ॿियो अगर असां खे वधीक बॉम्बे वारे में ॼाणिणो आ त मुंबई मेट्रो करे हिकु न्यूज़पेपर जो नालो आहे जेको हीउ सॼे मुंबईअ में फहिलियल आहे हीअ न्यूज़पेपर मां असां खे सॼे मुंबईअ जी जानकारी मिले थी जीअं बरसात जे सीज़न में असां खे किथे बाढ़ थी अचे किथे पाणी भर जी वियो आहे त सतर्कता जंहिंसां फहिलिजे थी कोइ अनहोनी थे हूअ असां खे पहिरियों ई ख़बर पहिजी वेंदी आहे हिननि न्यूज़ जे माध्यमनि सां हे न्यूज़ चैनल असां खे जाम कमु ईंदा आहिनि असां हिननि सां ज्ञान बि वधंदो आहे